आतां समाज जोर येयलो थंडी जाली जाल्यार डॉक्टरा कडेन वताचे परस आमी घरा कडेन किदें करूं शकता एक कडो करून घेवप एक गरम पाणयाचे उब घेवप ती उब घेतना कशी माथा वयल्यान अशें कपडो बी घालप आनी ती उब घेवप बेश्टी अशी उब घेवप ना आनी किदें तरी अशें आलें लसूण कडू किरायते बी अशें हाडून तेची उब घेवप ते पोटानय घेवप म्हणजे ताका आरोग्याक अशें एक ब बरें रावता आनी ते कडूपणा येता आनी गोडसाण मातशीं ती कमी जाता